आमचे ती माय बरी नासले न्हू बरी नासले ती ती कॅर कोपाचें सदां आमी हें करत्ताली ती टायम टू टायम टॅबलेट दिवपाचे टायम टू टायम डॉक्टरांगेर व्हरपाचें आनी त्यो सीख जावपा म्हळ्यार कारण कितें बरी ना जावपा कारण म्हळ्यार एक म्हळ्यार ते तिये जो नातू आसा तो भायर गेल्लो भायर गेल्लो तो ती तेजे टॅशनान ती हें जाली टॅन्शन घेयले ती ताका लागून ती बरी ना जाली आतां बरी ना जाल्या ती सामकी बरी ना जाली आतां तेये

टायम टू टायम डॉक्टरागेर बी वरता आतां आनी ते परते परते उठोन उटोन भायर येतालीं आपल्या नातू सोदूं भायर येताले वा आमी ते अशें करून हें करून दवरल्ली तीं खंय वसपा जायना उरपा जायना म्हण आम ती हेंकून दवरली आनी तीं कितें खायना आसली जेवना आसली च्या पासून बी नासली आमी मागीर तीय चमच्यान चच्या लायताली च्या लाय ते पासून ती मागीर उल्टी करून घाताली ओकून घाताली ओंकार काडटाली मागीर तेच्यान शीत पासून चाबूंक जायनासल्यां शीत चाबू जायनाासलें तें मागी मागे माशेन मागी शीत माातशें मोव करून ते तें पेजश करून ते तें लायताले न तिजान रवो पातळ सूप तेश करून करून तें लायता ते आनी